पहिलेके जमानामे जे हइ ने मतलब नाल नाङ्गर लूल सब पैदा जे लै छलय जे एते दबाइ बीरोके साधन नहि छलै तै दुआरे नां नाङ्गर लूल पैदा लै छलै अभी जे हइ सरकार दबाइ बीरो चला देलकय हन अइ दुआरे की छओवे महीनापर जे हइ ने मतलब जे भी लेडीजके जे डिलेवरी पैसेंट होयत ओकरा मतलब दबाइ दबाइ पड़य रहय आओर सूइ भी छओ महीनापर छओ महीना पूरय हइ तऽ सूई पड़य हइ ओइ दुआरे जे हइ से मतलब बच्चा होल तऽ स्वस्थ भेल बढ़िआँ भेल वएह दुआरे जे हइ से सरकार मतलब चला देलखिन हन बढ़िआँ दबाइ भी चलय हइ इएह फायदा हइ फायदा हइ मतलब पहिलेके जमानामे एते साधन नहि छलै अभी साधन हइ बढ़िआँ हइ सब चीज मतलब ठीक ठाक रहय हइ पहिलुका जमानामे इएह सब मतलब होइ छलय की ओते दबाइ बीरो नहि छलै अभी दबाइ बीरो हइ दबाइ बीरोसँ चललै तऽ अभी मतलब धिया पूता तन्दूरुस्त हइ सब चीज मतलब बढ़िआँ होइ हइ अभी जे हइ से धिया पूता भी भेल तऽ मतलब तन्दूरूस्त स्वस्थ बढ़िआँ रहल आओर पोलियोवला सूइया लेलासँ मतलब बढ़िआँ रहय हइ छओ महीनापर भी पड़य हइ तेकर बाद भी अगर भऽ गेल तकर बाद भी दबाइ भी पी एल पीयलक धिया पूताके बारह साल दस साल तकला दबाइ पीयै हइ पीबय हइ ओइ दुआरे जे बच्चाके पोलियो नहि मारतै पालियो जे हइ से सहीमे नहि मारय हइ